हा असांजी अजीविका बिजली ते निर्भर आहे जेकॾहिं ही बिजली अगरि कान आहे त हिन जे कटौती जे दौरान असांखे घणेई प्रभावित कंदी आहे छोजो असांजे अजीविका बिजली ते निर्भर आहे इन करे हिन का प्रभावित थियण न करे माण्हू इनवेटर जनरेटर हणाईंदा आहिनि ऐं बिजली कटौती में रोशनी जो उपाय लाइ उन सां हुन लाइ टोर्च एमरजंसी लाइटियूं थियूं एलईडी बल्ब थिया चार्जिंग टोर्चू हूंदियूं आहिनि मोबाइल जी टोर्च जो ऐं मेन बत्ती जो इस्तेमाल करे असां रोशनी कंदा आहियूं अॼुकल्ह जे ज़माने में माण्हुनि वटि लॻभॻि इनवेटर आहे जीअं त स्कूलनि कॉलेजनि हिननि में इनवेटर हूंदो आहे छोजो हुते बिजली जो उपयोग वधीक थींदो आहे ऐं वधीक वॾी वॾी इंडस्ट्रियुनि में बि बिजली जो उपयोग जे करे इनवेटर जनरेटर लॻियलु हूंदा आहिनि